दाल चावल सब्ज़ी रोटी पकौड़ी चटनी जो भी होता है हम अपने देश के हैं हम अपने ही खाने पसंद करते हैं बाहर के खाने पसंद नहीं करते हैं इसी लिए जो है वही बनाते हैं खिला देंगे ऐसी बात नहीं है कि ये हम बना नहीं सकते हैं या खिला नहीं सकते हम सब कुछ बना देंगे इडली डोसा जो भी बाहर के छोले भटोरे हो गए चाॅऊमीन हो गया चिल्ली पोटैटो हो गए हर चीज़ बनाने आता है हर चीज़ बनाने आते है मगर हम खाना पसंद नहीं करते हैं खाना पसंद करते हम अपने बिहार का दाल चावल रोटी सब्जी पकौड़ी चटनी जो भी है यही हम पसंद करते हैं हम उत्तर प्रदेश के खाने का कोई वो नहीं रखते हम अपने मैथिल हैं मैथिली के ही खाने को जो शिक्षित है हमारे मिथिला में उसको मैं पसंद करते हैं उसको टेस्ट करते हैं उसी में हम रहते हैं